دہلی میں مقبول کامیڈی کلب بہت سارے ہیں بہت ساری جگہوں پر کامیڈی کلب موجود ہیں جیسے کہ چیٹ گلی اسٹوڈیو کینوس لافنگ کلب پلے گراؤنڈ کامیڈی اسٹوڈیو اور اس طرح کے بہت سارے کامیڈی شو بھی کیے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں بچوں کو بچوں کو ہنستے ہیں ہنساتے ہیں اور وہاں پر مزے لیتے ہیں ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی ایسے مقامات پر جانا چاہیے بہت سارے اداکار اس میں آتے ہیں اور اپنے شو کرتے ہیں کچھ ایسے شو ہیں جو چھٹیوں کے موقعے پر بھی شروع ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو جانا چاہیے اور اپنی زندگی کے ایام کو اچھے طریقے سے گذارنا چاہیے